صحت کی دیکھ بھال نقل و حمل تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات کے نقطۂ نظر سے ٹاؤن گاؤں اور شہر کو بہتر بنانے کے لیے ہم حکومت سے بہت سی مدد لے سکتے ہیں جیسے صحت کے لیے ہاسپٹل کی مانگ تعلیم کے لیے اسکول کالج کی مانگ اور نقل و حمل کے لیے ٹرانسپورٹ کے انتظامات کے توقع ہم حکوم حکومت سے رکھ سکتے ہیں